हाँ जी मैंने अभी स्विगी से एक ऑर्डर किया है जिसको मेरे पास आने में कितना समय लगेगा मैंने काफ़ी समय हो गऐ है उसको ऑर्डर किये हुए अभी तक मुझे मेरा ऑर्डर नही मिला है और मैं मेरे भोज़न के ऑर्डर का बेसबरी से इन्तज़ार कर रहा हूँ अभी उसको डिलीवर होने में कितना समय लगेगा